हाँ हाँ बोलो कहाँ पर रखे थे तुमको अच्छे से रखना चहिए न बैग में ठीक है हम कैमरा चेक करा रहे हैं कौन कौन साथ में था

अच्छा मतलब साथ में कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड थे बस बैग ही चोरी हुआ है न पर्स में कितना रुपया रखे थे पैसा ओसा रखे थे और उसके बाद कुछ पेन ओन तुम्हारा शक किस पर जा रहा है तुम्हारा शक किस पर जा रहा है राहुल पर जा रहा है ठीक है रुको हम देख रहे हैं अगर भाई कैमरा में आएगा तब नर अगर कोई कैमरा पर अगर ढँक कर दिया हो नहीं ना हो पाएगा पहले भाई चेक करो सबका बैग चेक करो करो और हमको बताओ मिला किसी में देख लो या तो जेब में पैसा रखा होगा और सब समान तो बैग में रखा होगा इतना बड़ा पर्स अटेगा कैसे तो ठीक है तुम सभी लोग आफिस में आओ हम चेक कर रहे कैमरा कहेंगे न आफिस में आओ सब लोग बोल दो बोल दो सर बुलाए हैं सबको ले कर आओ हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाए नहीं मिला तो हम देंगे तुमको अच्छा चोटी कैम ते का कैमरा चेक कर रहे हैं कहाँ उस वक़्त तुम कहाँ थे तो सारों लोग थे कि नहीं छुट्टी में उस घंटी में अच्छा रीसेस था ठीक है बुला कर लाओ लाओ लाओ सबको हम चेक कर रहें अभी पता कर रहे हैं तुम्हारा मिल जाएगा घबराओ मत हम हैं चिंता मत करो नहीं मिलेगा तो हम देंगे नहीं मिलेगा तो हम हइए न हम देंगे तुमको पूरा पेमेंट देंगे

सब मिलेगा हम कोशिश कर रहें कैमरा चेक कर रए कैमरा में देख रहे तुम्हारे क्लास में कौन कौन आया है और तुम पहिले आपिस में आओ तो चलो हम देख रहें